ہیلو کیسی ہو میں آنے والی چھٹیوں میں کہیں گھومنے کا پلان بنا رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اس بار ٹرین کے ذریعے سفر کیا جائے تاکہ سکون سے بغیر رش کے مزے سے سفر ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹرین کی کی دستیابی چیک کرنے کا طریقہ نہیں آتا میں نے سنا ہے کہ آن لائن سسٹمس کے ذریعے آپ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس تاریخ کو کون سی ٹرین جا رہی ہے کتنی کتنی سیٹ خالی ہے اور ٹکٹ بھی آن لائن بک ہو جاتا ہے لیکن میں ان سب چیزوں میں تھوڑا نیا ہوں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں آپ نے اگر کبھی آئی آر سی ٹی سی یا کسی اور سرکاری ویب سائٹ یا ایپ کے ذریعے آن لائن ٹرین کی دستیابی چیک کی ہے تو پلیز مجھے تفصیل سے سمجھا دیں جیسے کون سی ویب سائٹ یا ایپ بہتر ہے سرچ کرنے کے لیے کیا معلومات چاہیے ہوتی ہے سیٹ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے بس مجھے ایک بار سمجھا دیں تو پھر میں خود ہی سارا کام کر لوں گا اگر آپ تھوڑا وقت نکال کر مجھے یہ سکھا دیں تو بہت شکر گزار ہوں گی